हम अपने भारत में कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं कि हमारे भारत देश से ग़रीबी हट जाए हमारी महिलाएँ आगे बढ़ जाएँ हमारी महिलाएँ भी वे एक दूसरे की सहायता कर सकें वे भी देश अपना बिजनेस चला सकें जैसे कोई भी बिजनेस हो रिक्सा हो या हाँ ट्रेन हो या तो बाइक हो या साइकिल हो वे भी अपना बिजनेस कर सकें चला सकें ताकि कोई भी उनके ऊपर आवाज़ ना उठाए हमारे भारत में में में महिलाएँ कोई काम करना चाहती हैं कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो पहले यहाँ के लोग आवाज़ उठाने लगते हैं कि ये महिलाएँ हैं महिलाएँ ऐसा काम क्यों करेंगी हम अपने भारत को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं ग़रीबी हटाना चाहते हैं हमारे देश में में ग़रीब से ही हम एक पीछे होते चले जा रहे हैं अगर हम महिलाएँ ही आगे बढ़ चढ़ के कमा खा सकती हैं तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है हमारा लिखना यह मतलब नहीं है कि हम कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएँ हम अपने देश की ही ग़रीबी हटाना चाहते हैं हमारे देश में में ग़रीबी के कारण ही बच्चे पढ़ाई लिखाई इस के कारण पीछे होते जा रहे हैं तो हैं हमारे देश में शिक्षित कम हैं शिक्षित लोग बहुत कम होते जा रहे हैं शिक्षित अगर हो जाएँ तो हमारा देश भी एक गौरव का रूप बन जाएगा हमारे देश में कुछ हं ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हमारे भारत की के चाहो वह स्त्री हों पुरुष हों वे भी आगे बढ़ चढ़कर कमा लें कोई अच्छा बिजनेस करें कोई ही बड़ा काम करें कि हमारे देश के भी जैसे बाहर देश विदेश से ही सामान आता है तो वह हमारे भारत में ही बन जाए या हमारे भारत के ही लोग ख़रीदें उसको उसको अपनाएँ कि यह चीज़ हमारे भारत में बना है तो हम इसे ही अपना यह सब कमा खा लेंगे हमारे भारत में ही में ही कुछ ऐसा हो जाए कि इ कि सारी परेशानी हमें देश विदेश तक ना बताना हो वह हमारे भारत में ही तैयार कर लिया जाए या जैसे हम लोग बाहर से भी चाइना का मोबाइल मँगाते हैं लेकिन हम यह ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा करें कि वह हमारे ही भारत में ही बन जाए अनेक प्रकार की दवाएँ भी हम लोग बाहर से मँगाते हैं वे भी हमारे भारत में ही बन जाएँ लेकिन ऐसा होता नहीं है होता है कि भारत में ही ना बन पाएँ ये बाहर से ही मँगाकर ही हमारे देश में ही व्यापार किया जाता है ये सब चीज़ें हम अपने भारत देश को लिखना चाहते हैं ते हैं हमारे लिखने का मतलब यह है कि हमारा दश भी आगे बढ़ जाए हमारे यहाँ की सारी महिलाएँ कमा खा सकें हम उनको एक आगे बढ़ा सकें भारत देश एक ऐसा देश है कि जो ग़रीबी के कारण अभी बहुत पीछे हैं पीछे हैं ग़रीब दीबी हटाने के लिए ही भारत में ही एक एक ऐसा वह किया जा रहा है कि कि जैसे कि अब यहाँ पर जी एश टी लागू कर दिया गया है जी एस टी लागू करने का यह मतलब है कि भारत में ही कुछ ऐसा हो जाए जहे कि भारत देश आगे बढ़ जाए हमारे यहाँ की महिलाएँ जब भी कोई काम करती हैं तो उसमें में सभी लोग हस्तक्षेप करने लगते हैं संवेदनशीलता अंधता ही भी दिखाने लगते हैं कि ये महिलाएँ यहाँ जा रही वहाँ जा रही हैं यह कर रहीं वह कर रही हैं हम लोग इसीलिए ई सब चीज़ों से ही थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं हम यह लिखना चाहते हैं कि कहीं पर भी भी कैसा भी हो लेकिन हमारे देश भारत का ही नाम आगे हो हमारे भारत रत में ही में ही कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे कि हम उसपर कोई भी बिन्दु रूप लिख सकें हमारा भारत एक ही अच्छे से ही कहीं बन जाए जाएँ जिसपर हम लोग आगे बढ़ सकें कि भारत देश में ही वह एक ऐसा है कि जहाँ की महिलाएँ बहुत पीछे हैं यहाँ के पुरुष पहले ही इंवाल्व हो जाते हैं लेकिन महिलाएँ पीछे रह जाती हैं डर डरकर घर में वही खाना पकाना चूल्हा चौके में ही लगी रहती हैं कोई काम आगे बढ़कर कर नहीं पाती हैं यह भारत में ही में ही ऐसा होता है अदर देश विदेश में ऐसा नहीं होता वहाँ महिलाएँ भी कमा खा लेती हैं पुरुष भी कमा खा लेते हैं ते हैं लेकिन महँगाई के वजह से अब हमारे भारत में भी हमको सारी महिलाओं को कमाना खाना पड़ सकता है तो यह महँगाई की वजह से ही भारत एक पीछे हो जा रहा है